नमस्ते आपके यहाँ बेड ओड बनता है बेड कुर्सी हमारी बिटिया का शादी है तो सब सामान बनवाना है सिंगारदान ओरदान कुर्सी मेज और बेड बढ़िया बढ़िया में चाहिए बढ़िया में बना दीजिएगा आपकी लकड़ी अच्छी है ना डिजाइन ओजाइन सब सिंगारदान का अच्छा बन जाएगा आपके यहाँ अच्छा जी अब बेड का लिए अच्छा बन जाएगा बेड का अच्छा बन जाएगा ना अच्छे मॉडल दे रहे हैं हाँ अच्छा ठीक है कुर्सी मेज ओज बना देंगे ना सब है ना कहाँ आपकी दुकान आपकी दुकान कहाँ पड़ेगी

पैसा कितना लगेगा अब सब बनवाने में बेड कुर्सी सिंगारदान ओरदान ठीक है तब कब आएँ खिड़की उड़की और खिड़की उड़की भी बनवाना है तो आके बना देंगे तो कब तक आएँगे खिड़की उड़की बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा खिड़की बनाने में बहुत महँगा नहीं दे रहे हैं

बहुत महँगा नहीं ले रहे हैं ठीक है अच्छा